आङो ख्रिष्टान धोरोमखौ फालि्यो ख्रिष्टान धोरोमा जाहैबाय गावनि गोसोखौ जेब्लायबो गोथार आरो गोगो आरो जेब्लायबो मालायनि फारसे मोजां साननाय मोजां लुबैनाय बेबादिनो आरो आंनि धोरोमजों सोमोन्दो थानाय मोनसे जारिमिनखौ आं बिदिनो बुंथिनो सानबाय जेरै आङो सासे जोबोद दुखुथिया सोद्रोमानि फिसामोन जेरै आंनि फिफाया पाब्लिक हेल्थाव साख्रि मावोमोन बियो माने जेब्ला जोङो ओन्दै समाव बेथन लायनो थाङोब्ला रिक्सा आवलानो गावनि बेथनखौ लाहोनानै खुनुरखम माइरं खुइनतेलसेखौ रिक्सायाव थिखोना लाबोनानै आद्रा फैसाफोरखौ रिक्सा आवलानो लाहोयोमोन बिनिफ्राय जोङो स्कुल फरायनाय टाइमाव गाननाय जोमनाय बिब्ला फैसा गैया बेबादि जायोमोन बिनि थाखायनो आङो आंनि नखर आरो आंनि फिफाखौ आङो ख्रिष्टान धरमाव लाबोनाय जादों मानो होनबा जाय धोरोमखौ लायोबा निसा बस्तु मोनजाया जेरै गइ जौ थांखु बिरि बेफोरखौ मोनजाया बेबादि होननानै सासे लोगोनिफ्राय आं बेखौ बे बाथ्राखौ एडभाइस मोननायनि थाखाय आङो नखरैनो ख्रिष्टान हाबनाय जादोंमोन लोगोसे ख्रिष्टान हाबनायनि उनाव आंनि बिफाया जौ लोंनाय हुदाखौ गारदोंमोन आरो दा बे ख्रष्टान धरमजोंनो आङो सोलिनानै दङ आरो आङो जोबोद दुखुथिया नाथाय आंहा फंबाय साब्रै दङ'मोन फंबाय साब्रैनि गेजेराव दुइसिना बिदिनो गगा मोननाय गुजुनायजों हां लाख'नो हायि जानानै हसपितालायज जानानै बे जिउ गोमालादों आरो देदसिन फंबाया जाहैबाय गाइखेर फानहैनानै फैनायाव जेरै गारि सौग्रावनानै बेबो हसपितालायज जानानै बिबो रुंसारि जानानै थांबाय बिजों लोगोसे तिन नामबार फंबायाबो लोगोजों थांफानायाव बिदिनो बाइकनि खिथुआव गाखोनानै सौग्रावहैनानै बेबो ब्रेन अपारेसन जानानै सात बोसोरनि उनाव बियो रुंसारि जानानै थांबाय अब्लाबो इसोर इसोर दं होननानै आङो गासै दुखु दाहाफोरखौ गासै आंनि मावनो गोनांफोरखौ इसोरनाव पार्थनानि गेजेरजों आर'जनि गेजेरजों गथायनानै इसोरनि गोहो बोलो दया साहस बुद्धि गियानखौ आं जेब्लायबो आर'जनि गेजेरजों बिनानै लानायजों लोगोसे आं दासिमबो ख्रिष्टान धोरोमावनो गसंथानानै दङ दा लोगोसे आंजों फंबाय सासे फंबाय सानैनि हिनजाव आंनि बिमा बियानै गथ' सानै जोङो रुजु रुमु रायजो जानानै दंगासिनो दङ मानो होमबा मानसिआ मानो होनबा मानसिआ संसाराव मानसिआ फामु जाफैनाय बादिल'खाय जोङो जेखिनि मोनो बेखौनो जोङो ज'यैनो रानलायनानै जायो बेजोंनो जोङो गोसो खुसियै गावबागाव खामानिखौ जोङो मावो होसोयो अफिसाव थाङो आरो गासै मावनो गोनां खामानिखौ जों मावो बेजोंनो जों जथेस्थ' सुखि गोजोनै बे नखराबो सोलिनानै दङ बेनो आंनि ख्रिष्टान धरम फालिनाय आरो आंनि सायाव गोबांथार राखोमनि दुखु दाहा जाथाइफोर जाबोनाय जारिमिनारि ओ काहानिखौ आङो बेयावनो फोजोबनाय जाबाय